अटल अमृत योजना निश्चित तौर पर गरीब गुरबाकेँ सहायता आ आर्थिक मददि पहुँचेबाक लेल ई हमरा लागि रहलए जे प्रायः वर्ष दू हजार उन्नैस मे प्रारम्भ भेल जे हमरा सभक ओहिठाम बीपीएल धारी छथि या आर आर क्षेत्रमे जकर आर्थिक सम्पन्नता नहि छनि एहेन टाइपके जे गरीब गुरबालोकनि छथि तकरा अटल अमृत योजनाके तहत लाभ भेट रहल अछि एहिमे जे एखन हम बात कही तऽ एहिमे बहुत रास जागरूकता एखन लोकमे नहि आएल अछि ताहि कारणे व्यापक स्तर पर तऽ लोकके एकर फायदा नहि भेट रहल यऽ मुदा किछु लोकके एकर फायदा अवश्य भेटै यऽ जे ओकरा आर्थिक मददि पहुँचा रहल छै हम अहाँकेँ जानकारी दी जे एकर लाभ स्वास्थ्य क्षेत्रमे भी गरीब गुरबालोकनिकेँ भेट रहल अछि ओ एकर या तऽ अपन ओ कोनो कार्ड देखबै छथिन वा ओ अपन बीपीएलके बीपीएलके जे हुनकर संख्या छनि हुनकर रसीद छनि हुनकर क्रमांक छनि ओ देखा कऽ ओ एहि लाभके प्राप्त कऽ रहल छथि